हमरा खाना बनबय लए बहुते मतलब बहुत अच्छा लागय हइ खाना हम बनबय छी हर चीज बनबय छी चावल दाल रोटी सब्जी जे भी कहथिन हम बना दै छियनि अच्छासँ हमरा खाना बनबयमे बहुत अच्छा लागय हइ खाली समान होइके चाही सामानमे हर चीज देथिन तऽ हम खाना खुशी खुशी बना दै छियै जे ओइमे दिक्कत होइ छनि कोनो सामान कमी छै तऽ हमरा मन नहि करतनि बनबयके जे चीज कहथिन उ बना देबनि हमरा सबसँ अच्छा चावल दालि लागय छै चावल दालि सब्जी तरुआ ई बहुत बहुत आदमीके अच्छा लागय छै स्वस्थ खाना छनि ओकर बाद फल फूलमे हमरा सन्तरा बहुत अच्छा लागय छनि आओर नारियल अच्छा लागय छनि केलामे केला थोड़ा बहुत खाइ छियनि लेकिन केला जब भी खाइ छियनि तऽ सर्दी बोखार होइ जाइ छै ओइ चक्करमे डॉक्टर कहलखिन हन नहिये खाइ नहियेके मात्रा खाइ लेल फिर भी हम एक दू गो छुपाके खाइये लै छियै गार्जियनके नहि देखबय छियनि ई ई होइ गेलनि तकर बाद हमरा हमर एक बेटी छनि हुनका हुनका हम मतलब फल फूल जते दियौ से हमर बेटी बहुत अच्छासँ खा लै छथिन अङ्गूरमे भी बहुत प्रेम रहय छनि लेकिन जब भी खा लै छथिन हमर बेटी हुनका मोन खराब होइ जाइ छनि बहुत जादा मोन खराब होइ जाइ छै हुनका छोटा बच्चा छथिन तीन सालके हुनका मोन खराब बहुत जादा हो जाइ छनि हमरा एक ही बच्चा छनि एक बेटी छनि ओकर बाद अब हो भी नहि सकय छनि वएह बेटीके साथ हमरा जिनगी बिताबयके छनि हमरा पति पति दुनिआँमे नहि छथिन केनहितो जीवन व्यतीत करय छियनि आब आब ब्राम्हणमे की होइ छनि ब्राम्हणके लड़की किछु करि भी नहि सकय छथिन ने जिनगी केनाहितो भी जीयै पड़य छनि जबहँ आब देखियौ ई जँ आब जमाना आ गेलई जाहिमे लड़की आब कोइ भी किछु करि सकय छथि ओइमे रोकटोक नहि होइ छै लेकिन जिनगी अच्छा जीयैके लिए सहयके जरुर पड़य छै दू गो कष्ट काटि लियौ तऽ अहाँके जीवन अच्छा जायत दू लेकिन जकर पास मर्द नहि रहय छै जीवन बहुत बहुत कष्ट हुनकर कटय छै लेकिन भगवानके नाम लअ कऽ राधे राधे करिकए राधे कृष्णा हमरा राधे जीके राधे जी भगवान छथिन ने कान्हा जी हमर बहुत फेवरेट छथिन बहुत अच्छा लागय छनि ओइसँ तऽ भगवान सब अच्छा छथिन ई कहयवला बात नहि भगवान तऽ एके छथिन लेकिन राधे कृष्ण हमरा बहुत अच्छा लागय छथिन हुनका हम पूजा डेली बाइ डेली करय छियनि हँ एहने कोनो मजबूरी हो जाइ छनि नहि करय छियनि भले हँ कितनो भी हम तबियत खराब रहय छनि हुनका पूजा करल बिना खा लै छियनि तऽ अजीब लागय छनि लेकिन पूजा करिये कऽ खाइ छियनि बुझलखिन हमरा बहुते तकलीफ छनि केनाहितो जीवन काटय छियनि लेकिन तकलीफ छनि लेकिन भगवानके नहि छोड़य छियनि भगवाने तऽ दुनिआँके चलाबय छथिन भगवानके की छोड़ल जाइ यही सब छनि ओकर बाद रोटी भी बनबय छियनि हम चावल सब्जी सब बना लै छियनि मैगी बना लै छियनि हमरा मैगी बहुत अच्छा लागय हइ मैगी पास्ता आर अच्छा लागय हइ पानी पूरी भी बना लै छियनि हमर बेटी बहुत पानी पूरी बहुत अच्छा लागय छनि तऽ ई तऽ खाना पीनामे तऽ सब चीज बना लै छियनि खाना पीना चावल दालि रोटी सब्जी कचौड़ी पराठा भुजिआ आलूके भुजिआ हमरा फेवरेट छै आलूके भुजिआ आओर कोबीके भुजिआ बहुत अच्छा लागय छै हमर बेटी भी बहुत अच्छासँ खा लै छथिन इएह सब छनि गाम घरमे होइ की छै आदमी खाना पीना खेलाके बाद टाइम मिलै छनि आजकल तऽ ओते बातचीत होइ नहि छनि सबमे जादा तऽ मोबाइलके यूज करय छै आदमी खाना पीना खेलक अपन काम खतम कयलक मोबाइलमे जकरा काज राज मतलब जकरा काज काम रोजगार छै तऽ उ अपन खाना पीना अपन काम खतम कयलाके बाद काम रोजगारमे लागि जाइ छनि तऽ हमरा अरके की छनि बनेलहुँ सिलाइ मशीन रखने छियनि खाना पीना मैगी तैगी सब बना लै छियनि यही सब छनि जिनगी केनाहितो जीयै छियनि आरो अहाँ सबसँ हम की कहब हमरासँ तऽ हमलोग एतबे कहि सकय छी मैथिली भाषा शुरूसँ सब दिनसँ अच्छा भाषा छनि हुनकर मैथिली भाषाके बहुत वैल्यू छनि उचित छनि ओइ अभी भी उचित छनि लेकिन अभीके समयमे हिन्दी बहुत बोलल जाइ छनि मैथिलीके आदमी छोड़ि देलकै हँ लेकिन फिर भी बिहारी आदमी मैथिलिये जादा बोलय छथिन यही सब छनि आर की आरो हम कचौड़ी भी बना लै छियनि पूरी भी बना लै छियनि टिकरी भी बना लै छियनि खाना पीनामे हर चीज बना लै छियनि जे भी हमरा समोसा बहुत अच्छा लागय छनि समोसा भेलनि जैसे आलू चॉप भेलनि जैसे चाट भेलनि ई सब खाइमे बहुत अच्छा लागय छनि खानामे हमरा बहुत चीज जादा जादा अच्छे लागय हइ जैसे होइ छैने कि केते आदमी साग सब्जी नहि खाइ छथिन उ सब उ सब हम खा लै छियनि हमरा हर चीज अच्छा लागय छै हर चीज लेकिन फल फ्रूटमे केला हइ केला अर बहुत मना करय छनि खीर अर हमरा अच्छा नहि लगय छनि